जय झूलेलाल हा मां अवियान जी मम्मी थी ॻाल्हायां ॿुधायो छा थियो हा ॿुधायो छा थियो छो छो कीअं हा हा हा हा लॻी त न पई लॻी त कोन्हे ॿार खे

अच्छा ओ हो अच्छा त काई पेन किलर ॾेई था सघो अच्छा मां ॾह मां ॾह मिंट में पहुचाती स्कूल में हा भई ठीकु आहे ठीकु आहे ओ हो ठीकु आहे मां हीअं थी कयां डॉक्टर अश्विनी वटि ई पहुचाती हम्म हम्म पोइ मुंहिंजो वेट वई आहिनि ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे मां उन्हनि खे फ़ोन करे ॿुधायां थी तेसिताईं मां डॉक्टर अश्विनी अश्विनी वटि पहुचाती

ओके ओके ओके ठीकु आहे

ओके ओके ठीकु आहे ठीकु आहे हम्म थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू मां पहुचाव थी पंज मिंटे में जय झू जय झूलेलाल